रनिंग रनिंग केलें जाल्यार एक मनीस एक फीट उत्ता सोकाळीं फुडें उठोन जॉगिंगाक वचपाचें जॉगिंगां वसून मागी एक एक एक पावटी सकाळचो टायम मेळना जाल्यार मागीर सांचोय वचपा मेळटा सांचो वसपा जाता रनिंग करून एक हॅल्थ हॅल्थ अशी बरी उत्ता मायंड बी जावं फ्रॅश उत्ता सकाळची फुडें केलें जाल्यार मायंड बी सामकी फ्रॅश उत्ता